तुमचो कॅटरिंगचो बिजनस आसा तो स्टार्ट करपाक तुमकां कोणी प्रोत्साहन दिलें तुमी कित्या खातीर तो सुरवात केलो तुमकां आतां कितें कठीणाय पयलीं आयल्यो आनी कशें तरेन तुमचो आतां तो बिजनस चलता हाच्या बद्दल तुमी सांगशी आमचें कॅटरींग पयलें घालपा स्टार्ट कोरपा म्हुळ्यार म्हूज घोव भायर आसतालो तो आयलो आनी मागीर आमक कांय इन्कम येना जालें तेक लागोन म्हुगे म्हुगे धूव व्होडली तें भायर आसतालें यू के सो तें म्हुडूं लागोलें मामा तुम स्टार्ट कोराय तुमी यें कोराय तुमी तुमको तोर बोरे भाशीन रांदपा जाता तुम स्टार्ट कोराय आपूण दीत तुमकां सोगलें मागी म्हुगे चेडवान म्हाका सोगल्यो वोस्तू प्लेट्स कुलेरां स्पुन्स आनी सोगलें हांड्यो बिंड्यो सोगलें म्हुगे चेडवान म्हाका देसपेज कोन्न दिलें आनी तेण म्हाका धांडलें इंगा घारा पोयश धाडले आनी आम तें सोगलें घेयलें आनी आम तें स्टार्ट कोरूं लागोलीं सोगलें आनी तेज वोरवीं हे आमगे चेडवा वोरवीं आम हें बिजनस घालूं पावलीं बिजनस स्टार्ट कोरूं पावलीं इंगा आनी तेक लागून आत आम आहाय सुसेगाद अेशीं म्हुणचे ये बिजनसा वोरवीं आमी बायेन म्हुगे कितें केलो म्हूण आमी आयज मातशे हें जालीं ना आमक थोडें रिणूय आहलें तें रिणूय बी आम फारी कोरून थोडें थोडें कोन्न कीत दील तें आम दिलें कीत आहलो तें आम घोर काडपा काडलो तेदोना अेश कोरून आमचें बिजनस